हा भई सागर रेस्टोरेंट मां तव्हांखे हिकिड़ो उत्तपम ओनियन उत्तपम जो ऑडर ॾिनो हुओ त उहो अञा ताईं मिलियो कोन्हे इहो छा तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो था त केतिरी देर में इहो ईंदो भई हुअं त तव्हां चवंदा आहियो ॿिनि टिनि मिंटनि में अची वेंदो आहे या हलो ॾह मिंटनि जो जेको बि टाइम ॾियो न उन ई टाइम ते मिली वञो छोजो मां पेमेंट वग़ैरह तव्हांखे पहिरियों मोकिले छॾी आहे ऐं जेको बि सामान आहे फटाफट मोकिलियो जीअं मूंखे जेको ॾह मिंटे जो टाइम आहे उन ई में पहुची वञे मुंहिंजी एड्रेस तव्हांखे ख़बर ई आ्हे ए छह सौ चारि मावेल अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेस वन दिल्ली नाइंटी वन इहो मां तव्हांखे एड्रेस मोकिली आहे ऐं मां पंहिंजो नंबर बि मोकिलियो थी मांव मुंहिंजो ऑडर नंबर अथव नव सौ ॿाएतालीह नाइन फोर टू इहो मुंहिंजो ऑडर अथव त महिरबानी करे मूंखे जेको ॾह मिंटनि जो टाइम ॾिनो अथव उन ई में मोकिलियो थैंक्यू